हम हिंदू संसरत्ति के में पले बढ़े लोग हैं हम हिंदू संस्कृत्ति के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं सुबह उठ को उठ कर सूर्य को जल अर्पण करते हैं पूर्व दिशा की ओर मुह करके सूर्य को जल अर्पण करते हैं सुबह नहाना सूर्य को जल अर्पण करना उसके बाद घर के भगवान को का पूजन करना उसके बाद मंदिर जाना मंदिर जाते टाइम यदि पड़ोसी बोल पड़ोसन बोलती है कि भाई हमें भी आपके साथ चलना है तो हम दो का इंतजार कर लेते हैं दो पड़ोसन मिल कर साथ में चले जाते हैं हालाँकि हमारे शहेर में मंदिरों की कमी नहीं है पास मंदिर है इसलिए कोई कोई किसी के गिए रास्ता नहीं देखता बस अपने काम हुए नहाए धोए सूर्य को जल अर्पण किया घर की पूजा किया और मंदिर जा कर मंदिर मंदिर में जा कर पाँच दस मिनट वहाँ पूजा करने के बाद पाँच दस मिनट मंदिर में सुकून को लेते हैं कि भाई मंदिर में जा कर बैठना दो मिनट का वहाँ पर मंदिर में बैठ कर अपने मन को एकाग्र करके ऐसा लगता है जैसे हम वहाँ किस दुनिया में खो गए हैं हमें मंदिर में जा कर बहुत सुकून मिलता है मतलब दिन भर की थकान को मंदिर में जा कर दूर किया जा सकता है मंदिर में जाने से कई बार कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कई बार अपन जैसे कोई भजन वगैरह गाते हैं अपने को यदि भजन वगैरह गाने का शौक है तो कई बार मंदिर में भजन पूजा आरती नई तरीके से होते हैं उसको भी कर लेते हैं अपन और वहाँ चार लेडीसे मिल जाती हैं वे अपने मतलब पूजा पाठ के तरीके कई बार अपन अपने घर में जैसी पूजा पाठ होती है जैसे जो करते हैं वही सीखते हैं मंदिर में जाते हैं तो कई माताएँ बहनें बुज़ुर्ग मिल जाती हैं वे कुछ अपने को पुराने तरीके से जल अर्पण करना सिखा देती हैं बेटा ऐसा नहीं करते बेटा वैसा नहीं करते बोलते कि हाँ अम्मा जी आप जैसा बताएँगे ना हम वैसे ही करेंगे आप तो हमारे पूर्वज हो आप हमको जैसा सीखाओगे ना हम वैसा ही करेंगे